اردو زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس کو ہلکا اشارہ دینے پر بھی سمجھ سکتے ہیں اردو ایسی زبان ہے جو کہ ہر انسان کو بولنے نہیں آتا لیکن اگر اس کو صحیح سے سمجھا بجھا کر اردو زبان کو بولنے کی عادت ڈالے گا تو وہ بول سکتے ہیں اردو ایسی زبان ہے جسے محبت بھی کہتے ہیں کیونکہ اردو زبان جو ہے سب زبانوں سے اچھی ہے اور یہ آسانی سے پڑھی جاتی ہے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو کہ اس کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی اور یہ زبان بہت اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں اردو زبان جو ہے وہ بہت پیاری ہے اس لیے انسان کو اردو زبان بولنی چاہیے اور اردو زبان جو ہوتی ہے سب سے اچھی ہوتی ہے اردو زبان جو ہے کہ فارسی کے بعد اردو زبان کا ایجاد ہوا جو کہ فارسی انسان کو سمجھنا اتنا نہ آتا تھا اس لیے اردو زبان کی ایجاد ہوا جو اردو زبان پورے لگ بھگ ففٹی پرسینٹ لوگ اردو زبان پڑھتے ہیں اور اس میں سمجھتے بھی ہیں اور اردو زبان ہر مسلمان بھی پڑھتے ہیں اور کچھ ہندو بھائی بھی اردو زبان پڑھتے ہے اس میں جو ہے کہ بولنے کی لکھنے کی اچھی صلاحیت دیتی ہے